हाँ हिंदी भाषा जो कि हमारी मात्र भाषा है मैं उन उसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी हिंदी भाषा हमारे राज्य की शिक्षा प्रणाली में बहुत भूमिका निभा रही है और जैसे कि कुछ समय पहले ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी इन्होंने भी एक जो नियम है वो जो योजना है लागू की है कि अब से जो उच्च शिक्षा उच्च शिक्षाएं जो हैं जैसे कि इंजीनियरिंग है फर्मेसी है इस तरह की जो उच्च शिक्षाएँ हैं उच्च एजुकेशन है हाई एजुकेशन है ये भी हिंदी भाषा में हमें दी जाएगी सब से बड़ी जो न्यूज़ है वो आज की आज मतलब अभी जो हुई है वो यही है कि हिंदी में जो उच्च शिक्षाएँ हैं वो दी जाएंगी ताकि जो हिंदी मीडियम हिंदी माध्यम से जो बच्चे हैं जो इतना इं अंग्रेज़ी में थोड़ी दिक्कत होती है तो वो भी ये इंजीनियरिंग और फार्मेसी जैसी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी जो बात है वो हुई है और जैसे कि हिंदी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर क्षेत्र में हिंदी पर भी ज़ोर देना चाहिए जो भी जैसे कि जो हमारे जो कोर्ट है उसमें भी अब जो पहले इंग्लिश में ही जो क़ानून थे जो न्याय वग़ैरह सुनाए जाते थे फ़ैसले सुनाए जाते थे वो इंग्लिश में हुआ करते थे पर अब वो हिंदी में होने लगे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है वो आए हैं और हिंदी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है